جی میرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں بھائیوں اور بہنوں میں پڑھنے میں بہت آگے ہیں وہ دونوں مجھ میں پڑھنے کا جذبہ تھوڑا کم ہے میں اسپورٹس لائن کھیل کود کی لائن میں تھوڑا آگے ہوں میری بہنیں ڈاکٹرز ہیں بھائی انجینئر ہے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پڑھنے میں ہے بھائی بہنیں جو ہیں وہ اکثر کلاسوں میں اول نمبرات حاصل کرتے ہیں لیکن میں اِن چیزوں میں نہیں آ پاتا ہوں مجھے کھیل کا کافی شوق ہے اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کا میں کتابوں کا مطالعہ کا کافی زیادہ شوقین ہوں مجھے یہی چیزیں پسند ہیں اور ہم ہم بھائی بہنوں کی ذہنیت تو مِلتی جُلتی ہے لیکن پسند بہت زیادہ مختلف ہے